पैह्लें मिकी जात्रा करना पसंद ऐ अपनी मास्सी कन्नै ते मास्सी कन्नै मतलब मास्सी मुड़ा उं'दा अपने भैन भ्रा सारें कन्नै मतलब और नि कुतै जाना पसंद ऐ माता वैश्णो जाना मिं बहुत पसंद ऐ कि अस सारे जाह्चै फैमली फैमली जाह्चै अपने घुमदे शुमदे आस्ता आस्ता जिन्ने जने जाह्चै उन्ना ज्यादा मजा आंदा कट्ठे कट्ठे कट्ठे कट्ठे जाना बड़ा पसंद ऐ क्यूंकि उद्धर जिन्ने अपने जने होन उन्ना चढ़ाई ऐ ना जिन्ने अपने बंदे होन उन्ना ज्यादा बंदा चढ़ी सकदा जिन्ने अपने फैमली मैम्बर होऐ ते उंदे कन्नै जाना बड़ा पसंद ऐ मिकी उंदे कन्नै जाना मि बड़ा पसंद ऐ इक ते मि अपने हस अपने पति कन्नै बी बड़ा ऐ जाना घुमन जाना ते कि ना बड़ा पसंद ऐ उसी बी बड़ा चा घुम्मन दा मि बी बड़ा चा मतलब मेरा मन करदा ओह्दे कन्नै दूर दूर जां में तिन चार दिन आस्तै जां रौह्न पत्तनीटाप जां दो तिन दिन उद्धर रैंह फिर ओह्दे कोला अग्गै सनासर जां उद्धर रैंह् बड़ा पसंद ऐ मि ठंडी ठंडी रैह्न दा बड़ा मन करदा ऐ जान दा ज्यादा मेरा मन करदा ऐ कश्मीर जां में ओह्दे कन्नै कश्मीर मेरा बड़ा मन करदा ऐ कश्मीर दिक्खन दा कश्मीर में कदे नेईं गेई घुम्मन मेरा मन करदा ऐ कश्मीर जां ओह्दे कन्नै उत्थै रैंह् में कोई दो चार मतलब मतलब मैं सोचनी बीह् पच्ची दिन ओह्दे कन्नै रैंह् उत्थै बाह्र दूर जाह्चै अस घुम्मन मतलब बड़ा ज्यादा पसंद ऐ गोआ जाना पसंद ऐ उद्धर बी शोर्ट्स शुर्ट्स पाना बी बड़ी पसंद ऐ घुम्मन दा मि बड़ा शौक ऐ घुम्मना मतलब इयां मि मि इयां घट्ट गै घुम्मना शौक पसंद ऐ मिकी बस एह् कि अपनी फैमली कन्नै जाना गै पसंद ऐ और निं ऐ बाकी कुसै कन्नै जाना पसंद नि ऐ हां पर मेरे पति कन्नै जाना मिगी बड़ा पसंद ऐ मि बड़ा पसंद ऐ मि बड़ा मन करदा ओह्दे कन्नै में जां घुम्मां ओह्दे कन्नै इद्धर जां ज्यादातर अस पत्तनीटाप जाना मिं बड़ा मतलब ठंडा ठंड बर्फ च बड़ा मजा आंदा ऐ बर्फ बिच जां में मेरा मन करदा ऐ में जां उं'दे कन्नै बर्फ च जां सारे मजे लैं अपने खोआब पूरे करचै मतलब जि'यां इद्धर होइया कोई पंछी आह्ला घर बड़ा पसंद ऐ मिकी जाना ज्यादा मिकी ज्यादा पसंद ऐ मंदिर मुंदिर जाना मिकी बड़ा पसंद ऐ कि मंदिर इयां थोह्ड़े ज्यादा लोक आंदे ऐं थोह्ड़ी रौनकां रौनकां आंदियां न जाह्चै अस बी अपनी फैमली कन्नै मंदिर जाह्चै पूजा करचै बैठचै ज्यादातर मिं ज्यादा पसंद ऐ